आहार एतय तऽ मतलब चावल उपजैत छै चावल उपजैत छै तऽ मतलब अनेक किस्मके चावल उपजैत छै तऽ ओकर जे छै से खीर बनाके खाइ लेल जे छै से मतलब या पूजा पाठमे हरेक जगह जे छै से ओ खीर जे छै से काम आबैत छै खीर एहिठमका आओर उएह चावलके जे छै से चूड़ा बनाबैत छै दही चूड़ा तऽ हमर मिथिलाक बहुत बड़का भोजन छै तऽ ई पूजा पाठमे तऽ ई हम एम्हरका धान देखैत छियै कि कोनो भी मतलब आयोजन होइत छै तऽ ओहिमे धान चाही अक्षत चाही अक्षत चाही उएह चावलके जे छै से अक्षत बनैत छै तऽ आहार तऽ हमरा सभके सभसँ बढ़िआँ भेलै चावल आ दोसर स्थानमे गहूँँम आबि जाइत छै गहूँम आबैत छै तऽ गहूँमोके जे छै से अरसादी प्रसादी हरेक पूजा पाठमे ओकरा हरेक चीजमे यूज करैत छियै